सभु हिकु मोहले में हिकु घर में ई खाली टीवी हूंदी हुई बाक़ी सभु माण्हू बाक़ी सभु ॿार हुन हिकु वॾी घर में वेंदा हुआ अमीर घर में ई टीवी ॾिसण हाणे त छा सभिनीनि खे घर में मोबाइल थी वियो टीवी थी वई लैपटॉप थी वियो त सभु पांजे पांजे ऐं सां ॾिसी थो सघनि पर हाणे वधी बि हुई क्योकी हाणे क्रेज़ जाम वधी वियो इंडस्ट्री जो एंटरटेनमैंट इंडस्ट्री जो जीअं हाणे सभु अलॻि अलॻि थी विया यूटयूब में थी वियो अलॻि इंडस्ट्री जीअं आशीष चंचलानी यूटयूबर आहे भुवन बाम आ हाणे इंडस्ट्री में वरी फिल्म इंडस्ट्री जीअं हाणे वधीक अक्षय कुमार आहे शाहरुक खान आहे सलमान खान आहे इहे सभु हाणे एक्टरस जाम वधीक थी रहिया आहिनि क्योकी उहे जाम रीलेट कंदा आहिनि इंडियन इंडस्ट्री में ऐं जाम अलॻि अलॻि वैरायटी ठाहींदा आहिनि उहे फिल्म में जीअं लव फिल्म हुई या कोई एक्शन फिल्म हुई या हॉरर फिल्म हुई त इंडिया जा माण्हू वधीक प्रैफर कंदा आहिनि लव वारी ऐं एक्शन वारी त हुन हिसाब सां माण्हू बि जेका कैरक्टर हूंदा आहिनि एक्टर हूंदा आहिनि त हुन हिसाब सां इहो ठाईंदा आहिनि फिल्म हुन में अलॻि अलॻि वैरायटी हूंदी आहे फिल्म में बि ऐं हाणे वधीक जीअं आहे हाणे इंटरनैट जो प्रोग्राम वधीक तो हले जीअं हाणे भारत देश में तव्हां वधीक माण्हू एक्शन वारो वधीक ॾिसंदा आहिनि त हुन हिसाब सां भई जेका कैरक्टर तव्हांजे एक्शन प्ले कंदा आहिनि त हुन हिसाब सां अलॻि अलॻि वैरायटी हूंदी आहे इहे सभ में जाम हाणे भारत अॻियां वधी रहियो आहे ऐं जाम अलॻि अलॻि फील्ड में अची वयूं आहिनि घर में बि